नमस्ते भैया बोलिए जी सर जी हमारी टैक्सी खाली है आपको कब कितने बजे से जाना है आज शाम से आपको निकलना है मिल जाएगी टैक्सी कोई दिक्कत नहीं है टैक्सी मिल जाएगी आपको जी हमारी टैक्सी है फारचुनर जी जी फारचुनर है उसमें फारचुनर है सेवेन सीटर है गाड़ी आपको फोर बाई फोर जी सर जी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कहीं पर भी इसको ले जाना चाह रहे हैं ले जाइए कहीं पर भी आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कोई परेशानी नहीं होगी

नहीं नहीं नहीं सर कोई ड्रिंक नहीं करता है कोई हमारे ड्राइवर कोई ड्रिंक नहीं करते हैं बहुत अच्छे हैं सब आराम से ले जाएँगे आपको ले कर आऍंगे सभी यातायात के नियमों का पालन भी करते हैं गाड़ी बहुत आराम से चलाते हैं आपको अच्छे से आपकी इन यात्रा को मंगलमय बनाएँगे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कानपुर तक का भाड़ा आपको नौ हजार रुपया लगेगा नहीं ज़्यादा नहीं है सर वो फोर बाई फोर है वो तेल भी पीती है न अरे तो उसके मालिक हैं वो भी कुछ तेल पानी पिएँगे कि नहीं वैसे ही थोड़ी जाएँगे अब उतनी बड़ी गाड़ी आपको देंगे तो कुछ चाहिएगा नहीं संगम जाना है आपको स्नान करने के लिए तो आपका कुछ कम ही हो जाएगा आप दे दीजिएगा जो होगा अन्य लोगों से जो होगा सभी अन्य लोगों से जो होगा हजार पाँच सौ रुपया ज़्यादा लेंगे आप बात कर लीजिएगा जो और लोग ट्रैवल वाले हैं उनसे बात कर लीजिएगा जो होगा सब कुछ उससे हम दो हजार रुपया ज़्यादा लेंगे जी जी आपकी बात तो सही है लेकिन तो कर लिया जाएगा उसी में मैनेज कर लिया जाए आपको बढ़िया जाना आपको अच्छी गाड़ी दी जाएगी अच्छे ड्राइवर देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी जाने आने में डिस्काउंट होता है आप तो वहाँ पर नौ हजार की जगह आप सात हजार दे दीजिए दे दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है दो हजार रुपए से ज़्यादा अब इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं कर सकते

हमारे यहाँ आप आ जाइए आज साढ़े पाँच साढ़े पाँच भेले आ जाइए यहीं किसुनदासपुर में आप मिल जाएँगे हमसे आजमगढ़ से आप जब आएँगे भावनाथ वाला रास्ता पकड़ कर तहवरपुर तो उसी बीच में एक बाज़ार पड़ती है किसुनदासपुर वही पर हम रहते हैं मौर्या मेडिकल हाल है उसी में बगल में जी जी तीन चार मिनट का अब काम रहेगा उसके बाद ठीक है नमस्ते भैया नमस्ते नमस्ते